بیت الخلا اور اور باورچی کھانے میں کوکروچ اور چوہوں سے بچنے کے لیے ہم صاف صفائی کرتے ہیں وہ کالا ہٹ ڈالتے ہیں زہر ڈالتے ہیں تاکہ وہ مر جائیں چوہوں کے لیے چوہا دانی لگاتے ہیں تاکہ وہ گندگی نہ پھیلائیں وہ کافی گندگی پھیلاتے ہیں کچن میں اس سے کئی ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور چوہا اور کوکروچ آ جاتے ہیں بیت الخلا میں تو وہاں گندگی پھیلاتے ہیں اس سے انفیکشن ہوتا ہے آدمی نہانے جاتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے مارنے کے لیے ہم کالا ہٹ لگاتے ہیں زہر ڈالتے ہیں چوہوں کے لیے چوہے دانی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس میں وہ قید ہو جائیں اور ہمیں ہم انہیں باہر لے جا کر پھینک دیں اسی طرح ہم چوہوں سے بچنے اور کوکروچ سے بچنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اوکے